पोखरि बनबै छै पोखरिमे मछली गिराबै छै पोखैरि बना कऽ पोखरि साफ करै छै साफमे मछली गिराबै छै ओहिमे जी बच्चा बच्चा मछली पालन पोस पोसै छै ओहिमे फेर अंडा दै छै बच्चा दै छै ओकरा आदमी छैक कऽ खाइ छै मछलीके गैआ माल सब गैआ कऽ खियाना पियाना गैआ दूहना दूध बेच खाना छेना बनाना खाना छै खेती खलाके होइ छै खेत सूखै छै खेतमे सूखै छै तऽ ओहिमे बोरिंग गरै छै मोटर सुविधा छै सबकिछु खेतके बारेमे सोचय लए पड़ै छै दिन राति तब किसान खेती करै छी केना केना कऽ सूइशखि जाइ छै ओकरामे पानि दह दिन भर पानि दै छै फेर सूखि जाइ छै सूखि जाइ छै तऽ पानि दए कऽ ओकरा फेर अथी करै छै मोटर चलाबै छै कोइ बोरिंग चलाबै छै कोइ होंडा चलाबै छै किछु भी चला सकै छै खेत सूखै छै तऽ से कए तरहके पालन मछली हेइ छै सब मछली पोसै छै गिराबै छै ओकरा खाइ छै आदमी खाइ जाइ छै पालन करिके किए गाय माल सब पोसै लए पड़ै छै पोसऽ पालऽ तब ओकरा खिआबऽ तब जाके ओकरा घर बनाबऽ घर बनाकऽ ओहिमे राखऽ तब जाकऽ दूध दूह ओकरा ओकर बाद दूध के खा छै छेना बनाबऽ चाहे दूध खा जे करऽ तब आदमीके देहमे अथी छै बकरिए पोसय छै बकरिएमे कनिटा हरानी होइ छै दबाइ दहऽ सिआ दहऽ तब बकरीके आइकाल्हि पोसऽ बकरी जे भी पोसऽ आइकाल्हि सबकिछुमे दबाइ सूइआ खाद पानि सबकिछुमे लागै छै आइकाल्हि बिना खाद पानि दवाइदारू से किछु नहि होइ छै ओहि सऽ कोइ लाभ नहि छै किसानके खेतिएमे बहुत किसानके अथी करय पड़ै छै खेती भेलै तऽ सुतरै छै तऽ सुतरै छै नहि सुतरै छै तऽ खेती चलि जाइ छै ओही सऽ किछु खेतमे सरकारी लाभ मिलै छै तहन अथी आरतमे एराबत मिलै छै ओहि सऽ किछु नहि होइ छै नहि तऽ किछु नहि भऽ रहल छै

खेतीमे की की लागै छै कोइ गेहूँ बुनै छै गेहूँमे खाद दहऽ पानि दहऽ कैल्सियम दहऽ दवाइ दहऽ सबकिछु दै छै तब गेहूँ बुनै छै तब गेहूँके खेती होइ छै आइ खर्चा करबै तब काइल खर्चा अथी मिलै छै फेर तब धान लगाबऽ धानमे अखन कते अथी छै बरसा नहि भऽ रहल छै कोई कोइ बरसा नहि भऽ रहल छै बरसा हेतै तबे ने धान हेतै नहि तऽ धान हेतै एकोटा धान नहि हेतै जरि मरि जेतै सब कतेक बोरिंग सऽ पानि देतै मोटर सऽ पानि देतै मोटर लगाबै छै मोटरमे आदमी खोइल लै छै भरि दिन कीआदमी बैठल रहतै मोटर पकैड़के बोरिंग पकैड़के सब किछु

की सब हेतै